مقامی معیشت جیسے تجارت اور بیوپار میں اردو زبان کئی طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے جیسے تجارت اور بیوپار کی بات کریں تو اردو زبان میں ایک خاص لفظ ہمیں مخاطب کرنے کے لیے دیا گیا ہے جیسے ہم اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں تو ہم آپ سے مخاطب کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو ہم تو تم یا آپ سے مخاطب کرتے ہیں اس کو یا آپ اپنے برابر والے سے بات کرتے ہیں تو اس کو تم سے مخاطب کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں مدد کی جاتی ہے اگر تجارت اور بیوپار میں کوئی دکاندار ہے اور وہ اپنے خریدار سے اس طریقے سے عزت کے ساتھ بات کرتا ہے تو خریدار اس دکان پر بار بار آنا چاہتا ہے کیوںکہ اس دکاندار نے اس خریدار سے کافی عزت سے بات کری ہے اور عزت سب کو پسند ہوتی ہے مقامی معیشت میں لوگ معاشرے رکھتے ہیں اور شاعری کے پروگارم کرواتے ہیں جس سے کہ اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جاتا ہے اس میں گورمنٹ جو ہے گورمنٹ ہے ہماری جو سرکار ہے وہ ٹیکس لیتی ہے وہ کافی زیادہ ان کی مدد کرتی ہے این جی اوز ہیں اردو کے این جی اوز ہیں جن کو بڑھایا جاتا ہے جن میں اردو استعمال کی جاتی ہے اس طریقے سے کافی ساری جگہوں میں اردو کا استعمال ہوتا ہے اور بہت اچھے سے استعمال ہوتا ہے عزت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے